ہاں جہاں تک بات ماحول کو جو ماحول کی آلودگی ہوئی ہے اس سے تو بہت فرق پڑتا ہے اور یہ نیچر جو خراب ہوا ہے بہت زیادہ یہ کمپنیاں جو یہ پالوشن کرتی ہیں اس سے تو ماحول خراب ہی ہوتا ہے تو اس کے ذریعے جو آدمی پیڑ پودے لگائیں پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں تاکہ ماحول کی آلودگی کم ہو آلودگی کم کم رہے گی تو اچھا رہے گا اور بچوں کے لیے یہ ہاسپیٹلس ہیں ہاسپیٹل بنائے جا رہے ہیں اور نوزائیدہ بچوں کے لیے تو ہاسپٹل میں زیادہ سویدھائیں ہیں اس میں این آئی سی یو ہے آئی سی یو بڑے لوگوں کے این آئی سی یو چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے اس میں ہر طریقے کے ٹریٹمینٹ دیا جاتا ہے بچوں کے بچوں صحت کا خیال کیا جاتا ہے